हलो जी हा जी हा मां शिव शंकर फुट वेयर तां पई ॻाल्हायां अच्छा हा हा सुञातोमाव आशा मैडम था ॻाल्हायो हा हा हा हा तव्हां जाम ॾींहनि खां आया न आयो दुकानु ते कुझु वठणु ठीकु आहे तव्हां कीअं दादी मजे में आहियो अच्छा हुकुम कयो हुकुम कयो अच्छा हा तव्हांजी दुकानु आहे जेको चओ अचो वठी वञो तव्हांजी ई दुकानु आहे बहनजी अचो जाम ॾींहनि खां पाण आया कोन्ह आयो तव्हां तव्हांखे शादीअ लाइ खपे अच्छा कैजुअल में अथव कंफर्ट अथव कैजुअल में जाम चप्पलू अथव शादी पार्टी लाइ बि कंफर्ट चंप्पलू अथव जीअं तव्हां पैरनि में पायो शादीअ में नची टपी सघो अहिड़ा बि घणे ई नमूननि जा अथव असां वटि जूता त तव्हां चओ त मां तव्हांखे मोकिलियाव या तव्हां पाण अची करे अची पसंदि करे हिकु हिकु नाप ॾिसी करे अची साइज चैक कंदा पाईंदा डिजाइन पसंदि कंदा उनखां पोइ तव्हां वठंदा तव्हां अचो या जीअं चओ तव्हांखे कीअं मोकिलिया अच्छा अच्छा व्हाटसप ते फ़ोटो शेयर कयां ठीकु आहे तव्हां चालू रखो फ़ोन मां तव्हांखे व्हाटसप ते फ़ोटो मोकिलियाव थी या त तव्हां ॿ मिंट में ॾिसी करे मूंखे ॿुधायो ऐं मां चओ त रेट बि लिखी मोकिलियाव तव्हांखे उन्हनि जा गॾु ठीकु आहे हा हिकु मिंट मुंहिंजे बेबो जी व्हाटसप त तव्हांखे हीअंर ई फोरवर्ड करायांव थी हा न छो त असां वटि कैटलॉक त हूंदा ई आहिनि सभिनीनि चंप्पलुनि जा त थोर इहो कम पंहिंजो थी वेंदो तव्हां पसंदि कयो हथो हथ अची वठी वञो या मां तव्हांखे मोकिले छॾियाव थी ठीकु आहे भेण हा हा मां बेबो अरे पारस हीअ मोकिल त दीदीअ खे फ़ोटो जेके नवा आया आहिनि वैरायटियूं उहे सभ आशा मैडम जे नंबर अथई न तो वटि सेव हा हीअ सभ मोकिले छॾ कैजुअल बि मोकिलिन पार्टी वियर शादीअ में पाइण लाइ जेके आहिनि पाण वटि कंफर्ट जीअं पैरनि में सूर न थियनि दीदीअ जे अहिड़ा मोकिलस ठीकु आहे हा हा मोकिले छॾी मोकिले छॾी तव्हां चैक कयो अची वई अच्छा कहिड़ी वारी दीदी हा उअ अथव न रेट बि लिखियल अथव गॾु उन ते ॾिसो रेट पंद्रहे सै अथव इहो त हा त दीदी हाणे पार्टी वियर आहे पार्टी वियर ए महांगो न थींदो अॼुकल्ह त ॾिसो त जाम टैक्स था लॻी वञनि हिकु हिकु शइ ते कहिड़ा सरकार टैक्स वधाए छॾिया आहिनि जी एस टी टैक्स ई टैक्स हूं टैक्स त इन्हीअ करे वधीक न आहे असांखे हिन अघनि में मिलियो मां वधीक कमायन रखंदी न आहियां मार्जन पंहिंजी वैरायटियुनि ते सौ ॾेढ सौ कमाई आहे हिनमें बि असांखे टैक्स भरिणो पवे नौकिरनि खे ॾियूं लाइट पाणी जो अचे बिल त असांखे त खुदि ई न बचंदो आहे कुझु बि त हअ तव्हां पसंदि कयो जेको हूंदो तव्हांखां वठी वठिंदासीं तव्हां पहिरें ॾींहं त वठो नथा सदाइन जा ग्राहक आहियो त तव्हां पसंदि कयो भेण

हा त तव्हां ॿियो पसंदि न कयो तव्हांजे ॿ टे खपंदव अठ ॾह जूता खपंदव न कोन्ह खपंदव हर ड्रेस ते मैच पाईंदा न हा हर ड्रेस ते मैच पाईंदा न घणा जूता खपेव अठ टे चारि हा हा तव्हां पसंदि कयो पंज छह बि थी वेंदव हीअ त तव्हां चवंदा ॾिसो कहिड़ा जाम मस्तु मस्तु मोकिलिया थो माव तव्हांखे नमूना त ॾिसो अॻियां उनजी अठ सौ अथव भेण हा प्राइज हाणे त ईअ त नॉर्मल प्राइजू आहिनि न अॼुकल्ह त ॾिसो भेण असां वटि पाण बंदा ई कोन्ह आहिनि असां त खुदि मार्जन घटि रखी असां चवंदा आहियूं ग्राहक ठहियल आहे उन्हनि खे ॾेयऊं था तव्हां लगाए लॻाईंदोमाव तव्हां वठो पसंदि कयो मां लॻाईंदोमाव तव्हांजे हिसाब सां रेट लॻाईंदोमाव पसंदि कयो अॻियां ॿिया बि अथव ॾिसो कैजुअल में ॾिसो ॾिसो हिकिड़ो छह सै वारो बि अथव हिन में ॾिसो छह सौ रुपिया अथव हिकिड़ो उनमें कैजुअल में न मजो अची वेंदव भेण तव्हां पसंदि हाणे तव्हांखे सुठी शइ बि खपे ऐं तो महांगो बि थो लॻे त हाणे ॿई ॻाल्हियूं त हथ न ईंदियूं न भेण हा त तॾहिं त चवा थी भेण पसंदि कयो मां तव्हांखे पाण ई अघि लॻाईंदीमाव ठीकु आहे ऐं ॿियो ॿियो पसंदि कयो भेण नंबर कहिड़ो खपेव नंबर ॿुधायो चप्पल जो टीवी जी आवाज़ कम करे यार नंबर पसंदि कयो

अच्छा ॿिनिनि जो अठो नंबर ठीकु आहे ठीकु आहे मां हीअंर ई पैक कराए करे तव्हांजे माणे थी ॾेयाव ऐं पेमेंट कीअं कंदा ऑनलाइन कंदा ठीकु आहे ठीकु आहे हीअंर ई इझो ई थी कया हा न ठीकु आहे हा अचिजो वरी अचिजो वरी दुकानु ते हा हा हरिओम हरिओम